बचपन में मां स्कूल जी प्रतियोगिता में नृत्य में भाॻु खंयो हुयो हुते असांखे रोज़ु टीचरियूं नृत्य सेखारींदियूं हुयूं नृत्य सिखण सां गॾु गॾु असां सभु साहेड़ियूं ॾाढी मस्ती बि कंदा हुयासीं सभु साहेड़ियूं गॾु मिली करे नृत्य बि कंदा हुयासीं प्रतियोगिता वारे ॾींहुं जॾहिं असांजो नृत्य असां कयोसीं तॾहिं असांजो नृत्य सभिनि खे ॾाढो वणियो हुयो सभु ॾाढा ख़ुशि थी विया ऐं असांजो पहिरियों नंबर आयो हुयो असांजा माउ पीउ बि इलाही ख़ुशि थी विया हुया